गिबियावनो नखराव हौवा आरो हिनजावफोरा हाबा जाखांनायनि उनाव अनलायनानै थानांगौ आरो हौवाया जेब्ला नखरनि फारसे गोजानाव थाङोब्ला एबा खामानियाव थाङोब्ला बेयाव जि हौवाफोरा खामानि मावखांनानै जि खिनि मावखांबोबाय बेनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिननायाव हिनजावफोरा माब्लाबो हौवाखौ उल्था उल्था होननो मोना मानो होनोब्ला हौवाफोरा बहुत गोसोयाव इयुननि बागै एबा गावनि गथ' गथायनि बागै एबा गावनि नखरनि फारसे जिखिनि सानो बेफोरनो बहुथ टेनसन थायो बेफोरनि बागै बेफोर टेनसन थाफुनायावबो हिनजावफोरा हौवाफोरखौ उल्था होनोब्ला हौवाफोरा बहुथ माखासे दुखु मोननाय फैयो आरो बे दुखु मोननायजोंनो आथिखालाव नुनो मोनो हौवाफोरखौ जुवा बिदिनो गाज्रि बस्थु फेग्रा मुवाफोरखौ जानानै थायो बेफोर जानायजों लोगोसेनो हौवाफोरनि जिउआबो बहुथ खैफोदाव फैयो बेबायदिनो खैफोदाव फैयोब्ला आरो नखरावबो सुख सान्थि मोना हौवा हिनजाव गावजों गाव नांलायनाय जायो थिग बेबायदिनो हौवाफोराबो हिनजावनि फारसे साननो रोंनांगोन जिखिनि हिनजावफोराबो जिखिनि नांगौ बेखौ होनो हानाय जानांगोन होनो हायाबाबो गावनि गोसोनि अननायखौ हिनजावफोरनो होनांगोन हिनजावफ्रा जिखिनि अननाय मोनो बेखौथ' दा बुजिनो गोरोंफोरा बुजिखायो जायखौ नोंथांमोनहाबो गावसोर सानैजों जिखिनि आथिखालावथ' नुनो मोनदों रां दौलदजों खोथा गैया गावनि गोसोनि जिखिनि अननाय दं बेफोरखौ अनलायना थायोब्ला जिवआव बहुथ सोलिनो हायो बिदिनो नांलाय खमलायबो फैया नखराव आरो बेबायदिनो हौवाफोराबो हिनजावफोरनि जिखिनि नांगौ खामानि एबा मोजां खामानि मावयो हिनजावफोराबो गोजोननाय मोनो थिक बेबायदिनो हौवाफोराबो हिनजावफोरनि बारगा एबा गुबुन बाहेरा हिनजावफोरा मोजां मोनथावयै खामानिखौ मावयोब्ला जिखिनि गाज्रि मोनो बेबायदिनो गाज्रि मोनखायो बेबायदिनो हौवाफोराबो हिनजावनि खोथा मानिनांगौ आरो इयुनाव जिखिनि हाबा हुखा आरो गावनि गथ' गथाय आरो इयुननि फिउसारफोरखौ साननो रोङोब्ला जिखिनि मावनांगौखौ बेखौ मोजाङै मावलांनांगौ सानैबो अनलायनानै आरो जिखिनि मावयो बेबायदिनो मावलांबाय थानांगोन आरो बेबायदिनो हिनजावफोराबो हौवानि बागै साननो रोंनांगोन आथिखालाव दानि जुगाव बिदिनो बुजिनो रोङाबाथ' गाव गावनि जिउखौ माब्लाबाबो इयुन फारसे सोलिनो हाया आथिखालावजों नुनो मोनो सोरबा हिनजावया गाबुन फिसायखौ लानानैबो गोजोननाय मोनैनि गुबुन हौवा लायो लानानैबो गुबुन हौवाजों खारफा लाङो बेबायदिनो नुनो मोन्दों जोंनि बे आथिखालाव गोबां हिनजाव माहारियानो गुबुन हौवाजों थांनानै बुथार जायो जिनाहारि खालामजायो जिखिनि खालाम जायो बिथांमोनहा बहुथ खैफोद माने जिखिनि अननाय खमबाबो हिनजावफोरा गाव गावनि हारिनि हौवाफोरजोंनो अनलायना थानांगौ आरो बेबायदिनो गुबुननि हौवाफोरखौ लब जानानै जोंहा जेबो लाब गैया बे बायदिनो जोंनि हौवाफोरा बर' हारिनि हौवाफोरानो जिखिनि अननांगौ बेखौ अनो नाथाय आथिखालावदि बेसेनफोरनि बागैबो थायो बे बेसेन गैयाब्लाथ' आथिखालाव फिउसारबो दानो हाया बेबायदिनो बेसेन गैयिनि थाखायबो हिनजावफोरा गाव गावनि हौवाखौ सैयै जालाङो आरो बे बायदिनो हिनजावफोरा गुबुन हौवा लायो बेबायदिनो गुबुन हौवा लानानै जिखिनि जिनाहारि खालाम जायो बुथारजायो बेबायदिखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो बेबायदिनो नखराव बेबायदिनो हाबानि उनाव जिखिनि थायो गाव गावनि बिमा बिफाफोरखौबो सनमान होनाय आरो नखरखौ मोजाङै फोथांनाय सिबिनाय बे बायदिनो आनान गसाइखौ मोजाङै सिबिनाय बागै बहुथ सिबिनांगौ जायो बेबायदिनो नखराव जिखिनि दं बेखौनो गासैबै ओह हौवा हिनजाव जिखिनि हाबा जायो बिथांमोनहाबो गासिबो सोरजि नखरनि फारसे साननो रोंनाय जानांगोन आरो बेबायदिनो नखराव गोजोन लाबोनोब्ला गाव गावनो हौवा हिनजावआ मोजाङै जिउखौ सोलिनांगोन आरो हिनजावआ हौवाखौ बुजिनांगोन आरो हौवायाबो हिनजावखौ जिखिनि नांगौ जिखिनि मुवा बेसाद नांगौ अननाय नांगौ जिखिनि नांगौ बिथांमोनहाबो हौवाफोराबो होनो नाजानांगोन बेबायदिनो हिनजावफोराबो हौवाफोरखौ जिखिनि उल्था होननो मोननाय नङा जिखिनि टेनसन जादों बेखौबो हिनजावफोरा नयाव फैनानै सोंनो हायो बेबायदिनो हौवाफोराबो गोजोननाय मोनो बे बायदिनो जिउयाव जोङो हाबा जाखांनायनि उनाव बेबायदिनो अनलायनो हायो